बाइक्स चलाने से ऊर्जा प्राप्त होता है बाइक कम समय से अधिक काम कर लेते हैं इससे कोई भी कठिन काम हो तो बाइक से कर लेते हैं कभी एमरजेंसी भी आ जाए तो बाइक के लिए बहुत ज़रूरी है किसी को मान लीजिए कीडा काट दिया कुछ भी हो गया तो वहाँ बाइक ही जरूरी है इसलिए बाइक का होना अति आवश्यक है बोलो बनारस जाना है बस से यातायात की गड़बड़ी है तो वहाँ पे बाइकै काम करेगी कहीं भी मुगलसराय या कहीं भी जाना है न्योता हकारी किसी के लिए भी तो बाइक का ही होना जरूरी है इसलिए बाइक का सबसे मूल काम इसी से कम समय मिलता है आदमी का मन बढ़ता है वैसा कि हम स्पीड से जा रहे हैं थोड़े समय में काम अपना करके चले आऍंगे इसलिए बाइक अति आवश्यक चीज़ है इस समय बाइक का होना बहुत ही जरूरी है रह गई सवाल कोई भी काम के लिए कोई व्यक्ति आता है कहता है कि भैया हमको यहाँ लेकर जाना है हमको यहाँ छोड़ दीजिए वहाँ हमारा ये काम फँसा है तो कहे चलिए भाई आपका काम हम कर देते हैं तो ये बाइक ही कर सकती है ये ऊर्जा या किसी का मदद करना उत्साह बढ़ाना ये बाइक के ही द्वारा हो सकता है किसी अन्य चीज़ों के लिए चूंकि दो टू व्हीलर है या कहीं भी संकरे गली में भी वो जा सकता है कहीं भी कोई भी काम हम लोग कर सकते हैं इसलिए बाइक अति अच्छी चीज़ है सबसे सुंदर चीज़ बाइक है इसलिए बाइक के लिए हम सब लोग या जो भी व्यक्ति हो सबके लिए बाइक का अति आवश्यक है हर परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके परिवार में बाइक ना हो छोट हो बड़ा हो या गरीब हो या कोई भी किसान यह सोचता है कि भाई बाइक रहेगा तो हम समय से परिवार को लेकर जाएँगे दवा दारू या कुछ भी काम करना है तो वहाँ पर संभव तो बाइकै संभव है धूप में चलना है या ठंडी में चलना है कम समय में बाइक के द्वारा ही हम लोग कोई काम कर सकते हैं इसलिए बाइक का होना अति जरूरी है इससे काम करने के बाद आते हैं हम लोग तो उसके यहाँ गए बीस मिनट में हम अपना काम बाइक के द्वारा करके चले आए इसलिए बाइक से ऊर्जा भी मिलती है उत्साह भी बढ़ता है कोई भी काम के लिए बाइक अति आवश्यक और जरूरी है इसलिए